जी मैंने कुछ दस दिन पहले आपकी दुकान से रेडमी कंपनी का एक चार्जर खरीदा था जो कि मेरे फ़ोन के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ था वह मेरे फ़ोन को बहुत ही कम समय में जल्दी चार्ज कर के देता था और वह चार्जर ही बहुत ही ठंडा रहता था बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता था